हैलो नमस्ते केह् हाल ऐ तुंदा बस ठीक ते मिगी तुंदे तुंदे कन्नै इक्क कम्म हा ओह् असें ना अपनी बाड़ी बाह्नी ही ते अग्गें दो कनाल हारी जगह ऐ हां जी ते मक्कें दे बीऽ लाने हे ओह्दे बिच्च ते कन्नै साइड साइड उप्पर थोह्ड़ी नेही सब्जी सब्ज़ियां बी लानियां हियां हां जी ते कोल्लै बाह्गेओ तुस कल आई जाएओ कोई जारां बजे ने हां जी ते बीऽ तुस आह्नगेओ जां में अरेंज़ करी लैङ कुतूं अच्छा ठीक ऐ ते तुस भी जारां बजे आई जाएयो ते बाही ओड़गे ते कन्नै होर केह् किश चाहिदा निं होंदा कोई यूरिया यारिया जां किश बी ठीक ऐ ते शैल करियै बाह्नियां ते सब्ज़ियां सब्जुआं बी लानियां न ठीक ऐ ध्याड़ी तुस सनाओ तुंदा केह् रेट ऐ सत्त अट्ठ सौ सत्त सौ जां अट्ठ सौ इक रेट सनाओ सत्त सौ ते किन्ने बंदे आना तुंदे कन्नै तिन बंदे ते किन्ने दिनें बिच्च कम्म होई जाह्ग हां जी चलो ठीक ऐ भी आएओ तुस कल ते इ'यां करेओ कि जल्दी गै होई जा कम्म हां जी चलो ठीक ऐ भी आई जाएओ कल ओके